हा अहिड़ा घणई विषय आहिनि जंहिं खे मां लिखणु चाहींदो आहियां पर कुझु क़ानूननि जे हुअण करे मां इन विषय ते खुली करे न लिखी सघंदो आहियां उहो विषय आहे राॼनीति कुझु माण्हू हिनजो ग़लति इस्तेमालु कंदा आहिनि या त राॼनीति में रही करे क़ानूनी तरीक़े सां पंहिंजे ग़ैर क़ानूनी कमु आहे उन्हनि खे अंजामु ॾींदा आहिनि मां सम्झां थो त हिन में अॻियां कुझु लिखणु चवणु संवेदनशील आहे